अह दरंआव थांनो नागिरदोंमोन माथो जाखो माथो जाखो दरंआव मोनैयाखै नोङो नों सोंनोबो हाया सोंनाय मा स्टेसोन मोनदों होन्नानै दालाय दालाय जायगायालाय बारलांसैसो देख' दा नोङो आरो गोजानै फैफिनांसिगोन

गिदिर गोदानै थांफिननांसिगोन नोङो मोनगोन बै जागिरदआव बाथाय बै गवाहाटि माबा ओय सिन्डिगेटाव आदाबारि सोंनानै गाखोना थांफिन हागोन ना हाया अह सोंनानै थांदो गोदानै गारि गाखोनानै थांदो होमबालाय नोङो भाराया हले नोंनिया दा गोजानफुर होन्नानैसो थांनांसिगोन नोङो दा नों एसे सिन्डिगेटाव थांनानै जगाजग खालामनानै मानसिफोरनाव सोंनानै गारि गाखोना थांदो जागिरदआव थाङोबा आदाबारियावनो मोनगोन गारिखौ आदाबारियावनो मोनगोन गारिखौ